तस्वीरें लेने पर ये अलग ही ऐसे है कि जैसे तस्वीर में तो एक ही फोटो आती है और हमारे जो कैमरे से जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह रील्स लेते हैं तो पूरी उसमें वीडियो आती है जो अगर बैकग्राउंड का साउंड है वो आता है जैसे मैं जाती हूँ माउंटेन्स वगैरह जाती हूँ मैं खुद वॉटर फ़ॉल्स के पास जाती हूँ जैसे चिड़िया की आवाज़ हुई पानी की आवाज़ हुई तो उसमें क्लियर आती है हर चीज़ तो बहुत ज़्यादा अलग है तो कैमरे के जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चला है रील्स एडिटिंग करना उसमें वीडियोज़ वगैरह छोटे छोटे शॉर्ट्स लेके उसको उसमें कोलैब करना तो मैं सभी चीज़ें करती हूँ इसलिए ये तस्वीरों से तो बहुत ज़्यादा अलग है